دہلی میں آرٹ کے مختلف اقسام میں تربیت یا تعلیم فراہم کرنے والے بڑے آرٹ اسکول یا اداروں میں سے کچھ یہ ہیں دہلی ڈگری کالج آف آرٹ بدرپور دہلی دہلی انسٹیٹیوٹ آف ارلی چائلڈہوڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن رانی باغ دہلی ہمانشو آرٹ انسٹیٹیوٹ پٹیل نگر دہلی کھاٹو شیام انسٹیٹیوٹ جنک پوری دہلی لکشمی بائی انسٹیٹیوٹ فتح نگر دہلی